میرے کھانے پینے میں جو نئی چیزیں کا میں استعمال کر رہی ہوں ابھی فی الحال وہ ہے شیزوان چٹنی جو معمولی نہیں ہے جو ہر ہاؤزل میں نہیں ملتا ہے ایک لگزری ہے بٹ وہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے وہ بریڈ کے ساتھ تھوڑا اُسے اگر ہم سینڈوچ کے ٹائپ میں بنا کے کھاتے ہیں تو وہ بہت ٹیسٹی لگتا ہے پھر آتا ہے پی نٹ بٹر پی نٹ بٹر کیا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا پی نٹ جیسا ٹیسٹ کرتا ہے اور بٹر جیسا بھی ٹیسٹ کرتا ہے بٹ اُس کے علاوہ بھی وہ نیوٹیلا کا ایک مان سکتے اُس کو کائنڈ آف کمپوزٹ ٹائپ کا وہ ہمارے لیے بہت اچھا لگتا ہے پھر اُس کے بعد آتا ہے میرے لیے جو معمولی نہیں ہے اور کچھ نیا چیز ہے جو میں کھاتی ہوں اپنے روز کے کھانے میں آج کل وہ ہے چیز ہاں میں چیز بہت زیادہ کھاتی ہوں چیز میں ہر ایک چیز میں ڈال کے کھاتی ہوں گریٹ کر کے ڈالتی ہوں یا پھر کبھی ایسے ہی چاول کے ساتھ کھا جاتی ہوں وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ میں پہلے کھاتی تھی وہ نہیں ہے بہت سی بہت زیادہ پر اب مجھے بہت زیادہ وہ پسند آ رہی ہے وہ چیز اور کھانے میں مجھے بہت زیادہ سواد ملتا اور ایک ٹائپ کا چیزنس فیل ہوتا کھانے میں جس سے کھانی کھانا اور لذیذ بنتا ہے